हाँ बोलिए हाँ जी गाड़ी वाले बोल रहे हैं अधार कार्ड लगेगा पैन कार्ड लगेगा ये सब ले करके प्रूफ में लगता है अधार कार्ड ले करके आइए पैन कार्ड अधार कार्ड ये सब ले करके खाता हाँ हाँ फ़ोटो यह सब लगेगी हाँ फ़ोटो खींचा कर के देना पड़ेगा तब प्रूफ लगेगा एक लाख तीस हज़ार पड़ता है वह गाड़ी

पचास कर दीजिए जमा सुविधा रहेगी तो तीन हज़ार करके दीजिए वह तो अपना वह सधाने पर अपना वह कट जाता है पचीस भी कर सकते हैं पचीस सौ तीन हज़ार कर सकते हैं छः हज़ार भी कर सकते हैं तीन साल के ठीक है आ करके मिलिए पसंद कीजिए गाड़ी मिल जाएगा क़िस्त पर सारे प्रूफ ले करके आना पल्सर के एक लाख बीस हज़ार पड़ जाएगा अरे तीस हज़ार जमा कर दीजिए क़िस्त पर सुनिए तीन साल का बनवा लीजिए पचीस रुपये सौ बनवा लीजिए अढ़ाई साल कै यह पूरा ऑफर डाउन सिक्रेट है

एकाउंट से भी कट सकते हैं और नहीं तो अपना ऐसे भी सधा सकते हैं एजेंसी जा करके यह महीने ही भर सकते हैं

हाँ तो पैन कार्ड अधार कार्ड यह सब ले करके आइए

हाँ हाँ ठीक है ठीक है हो जाएगा आइए

मिलिए